हैलो एमेजान मूंखे हिकु ब्लू कलर जी नीरे कलर जी जींस खपे उन जी कमरि जी माप अठटीह इंच आहे त इहे फिल्टर में अलॻि अलॻि ब्लू कलर में नीरे कलर जी अलॻि अलॻि नमूने में तव्हां डिज़ाइनियूं मोकिलियो हालांकि नमूना मोकिलियो जीअं मां हिन खे पसंदि कंदा पसंदि कयां जेको मूंखे पसंदि ईंदी तव्हांखे मां ॿुधाईंदुसि माप इहा ई अथव अठटीह इंच कमरि जी ऐं सभु नमूना तव्हां मोकिलियो ठीकु आहे साईं